وقت کے ساتھ زبان میں بدلاؤ آنا ایک فطری عمل ہے جیسے جیسے لوگ رسم و رواج ٹیکنالوجی اور رہن سہن بدلتے ہیں ویسے ہی زبان بھی بدلتی ہے پرانے الفاظ چھوٹ جاتے ہیں نئے الفاظ آ جاتے ہیں اور بعض لفظوں کا مطلب بھی بدل جاتا ہے ابھی دیکھیں پہلے لوگ چٹھی لکھتے تھے اب میسج یا ای میل بولتے ہیں گھڑی کی جگہ لوگ ٹائم دیکھ لو فون پر کہنے لگے ہیں نوجوان نسل میں انگریزی کے لفظوں کا استعمال بڑھ گیا ہے جیسے اوکے فائن ڈیڈ لائن ٹارگیٹ اور سوشل میڈیا کی وجہ سے زبان میں چھوٹے چھوٹے جملے شارٹ فام اور ایموجی کا چلن بڑھ گیا ہے پہلے کی بول چال میں ایک ساتھ کی نرمی اور ادب ہوتا تھا جیسے آپ کا حال چال کیسا ہے اب سیدھا بول دیتے ہیں کیا حال ہے یہ سب ٹھیک ہے کچھ لوگ تو مقامی زبانیں چھوڑ کر صرف ہندی یا انگریزی میں بات کرنے لگے ہیں